जी जी बताइए

देखिए प्रोसेस तो उस में जो आपने जिससे बुक किया था तो आपको उसी पर लॉगिन कर के बुकिंग करना है वापस के लिए उसको आपको पता है वो किस तरीक़े से करते हैं

जी तो आपको उसी तरीक़े से वो आप ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और जो भी आपने समान उससे लिया है उससे लॉगिन कर के और क्या आपको उससे दिक्कत है वो लिख कर दोबारा वापस भेजना होगा देखिए जो आपने भेजा था वो तो आपको ऑनलाइन ही में वापस मिल जाएगा कम से कम इस में चौबीस घंटे भी लगते हैं कभी अड़तालीस घंटे भी लगते हैं और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है तो आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपको उसका ऑनलाइन ही पैसे मिलेगा अगर आपने कैश किया होता तो आपको उसका कैश मिला होता लगभग मान के चलिए चौबीस घंटे तो लगते ही लगते हैं तो मैडम कभी कभी नेटवर्क का भी इशू हो जाता है शायद आपने भेजा हो और वो तक नहीं पहुँच पाया हो मैं भी किसी को बोल कर वो उसको चेक करा नहीं नहीं मैडम कंप्लेन मत कीजिए देखिए कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तो इस कारणवश जो हमें मेल वग़ैरह जो है नहीं मिल सकता है पाता है मैं अभी सीनियर या अपने स्टाफ़ से बोलता हूँ उसके लिए वो देखते हैं कि क्या इशू है मैडम फिर भी कुछ तो मैं आपको समय कैसे दे दूँ क्योंकि अधिकतर अभी मैं आपको बोल दूँ कि एक घंटे में हो जाएगा और नहीं हो पाया तो फिर आप यही बोलेंगे कि आपने एक घंटे कहा था मैं कोशिश करता हूँ कि आपका मैं वही बोल रहा हूँ मैडम आप से कि आप फिर से प्रोसेस कीजिए मैं चेक करवाता हूँ अपने सीनियर या अपने स्टाफ़ से कि क्या दिक्कत हो गई क्या परेशानी हो गई है और रहा आप आपके कपड़े की बात तो मेरा जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में रहेगा आपका एड्रेस क्या है मैडम अच्छा गायत्री नगर गायत्री नगर में एड्रेस क्या होगा मैडम आपका जी और ठीक है मैडम मैं अभी पता करता हूँ कि कौन वहाँ डिलेवरी करने गया है जो डिलेवर बॉय अगर वहाँ पर जो भी होगा तो वो कोशिश करेगा आपके पास लगभग एक घंटे तक पहुंचने की तो आप तो समान उसको रिटर्न कर सकते हैं ठीक है मैडम कंप्लेन मत कीजिएगा मैं कोशिश करता हूँ कि आज आज ही आज आपकी जो कंप्लेन है वो क्लियर हो जाए